جی ہاں ہندوستان میں بہت سے ایسے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں نرندر مودی وزیر اعظم ان کی قیادت میں ڈیجیٹل انڈیا بیکنگ انڈیا اور اسمارٹ سٹی جیسے پروگراموں نے ٹیکنالوجی اور کاروبار اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کیا ہے نندن نیلکنی ان کا آدھار پروجیکٹ ہندوستان کے ڈیجیٹل شناخت کا ایک اہم حصہ بنا جس سے سبسڈی بینکنگ اور حکومتی خدمات میں شفافیت آئی رتن ٹاٹا انہوں نے تعلیم صحت اور صنعت میں انسانی ہمدردی اور ترقی کے کئی منصوبے شروع کیے جیسے ٹاٹا نینو جو عام آدمی کے لیے گاڑ کی خواہش کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش تھی مکیش امبانی جیو کے ذریعہ انٹرنیٹ کو عام اور سستا بنایا جس سے ڈیجیٹل انقلاب آیا خاص طور پر دیہتی علاقوں میں بایو کوون کی کرن معجود انہوں نے صحت اور بایوٹیک کے شعبوں میں تحقیق اور پیداوار کو فروغ دیا جس سے ہندوستان نے دوا سادی میں عالمی مقام حاصل کیا